महत्मा गाँधी रहथिन से हमर मतलब देशके किछु अच्छा रहथिन किछु अच्छा कऽ कऽ गेलखिन ओ अपना लिए आओर देशमे लड़ाइ लड़लखिन ओ सबसे लड़लाके बाद अपना ई भारत देशके आजाद करलखिन ओ आजादीमे कते नेता सब रहै रहनि ओहिमे कि मतलब ओहिमे रहनि नेता सब रहलथिन सुभाष चन्द्र बोस रहथिन जे ओ भी बहुत ही अच्छा काज कऽ कऽ गेलखिन एहिमे सबके सबसे अच्छा मेलभाब करके आओर अच्छा बिचार से सबके एकठाम कऽ के अच्छा सँ मे सबसे गेलखिन आओर सुभाष चन्द्र बोस रहथिन से अपने ही अपना ही काज सबके मिल जुलिके करवेलखिन आओर महात्मा गाँधी रहथिन कि एहि कारणबस ओ आजादियेके कारणबस ही ओ मारल गेलखिन आओर सुभाष चन्द्र भी बोसके वएहे कारणबस ही अपना ओ जान गवाँ देलखिन कि आजादी एक अच्छा ही करके आओर देशके लिए बहुत ही अच्छा करबै तऽ हमरो भी नाम होत आइ हुनकरे नाम अच्छा से चलै छै आओर देखबै कि हरेक चीज पर उनका इतिहासमे हरेक चीज पर देखबै कि इतिहासमे अच्छा अच्छा कहानी कयल गेलै हन कि ओ अच्छा कऽ गेलखिन मतलब हुनका बारेमे बहुत से बहुत लोग प्रिय छै कि हुनकर सब मतलब हुनका दोष छै कि अच्छा हमरा कऽ गेलखिन बहुत ही व्यबहार हुनकर अच्छा रहै आओर अच्छा से व्यवस्था सबके लिए कऽ गेलखिन आओर जे हमरा अभी बाबा साहेब अम्बेदकर छथिन ओ भी अपना इतिहास रचिके गेलखिन कि आइ मानिके चलियौ हुनके देन छै कि शिक्षा बहुत आगे बढ़ि रहल हन बहुत आगे बढ़ि रहल हन आओर वएहमे देखबै कि लेडिजके आगे बढ़ेके पहिले कोइ एथी नहि छलै लेकिन हुनके वजह से आइ इतिहासमे पूरा हुनका नाम छै कि लेडिस आगे बढ़ै छै शिक्षाके हरेक जगह पर हुनका नाम छै शिक्षामे हरेक जगह पर हुनका नाम छै आओर अच्छा अच्छा चीज लिखके गेलखिन कि आइ ओ भी कहानी अमर छै लोग सब हुनका प्रिय मानै रहथिन प्रिय मानि शके हुनका आज पूजा कयल जाइ छै मतलब शिक्षा से बहुत ही रिलेटिव छलनि हुनके पास आओर बहुत दूर दूरके लोग हुनका देश बिदेशके लोग जाने छलनि हुनका कि से बहुत ही अच्छे लोग थे आओर अच्छा लोगके कारण ओ आइ महान बनल छथिन आओर बता दू कि से ई बाबा साहेब अम्बेदकर हुनका से बहुत ही सबलोग अच्छा से मानदान करै छै आज पूजा पाठ होइ छै हमरे आरके एथीमे भारतमे संबिधान हुनके अनुसार लागू छै कि अच्छा बेबहार से अच्छा शिक्षा निति से सबसे बहुत ही अच्छा काज करलखिन आओर खुद खुद से शिक्षा की मे ही अपना शिक्षा गमन करलखिन और सबके लोग सब लोग के शिक्षा ज्ञान के लिए प्रकट करलखिन याह कारणबस